हेलो औ बुंनांगौथ जेबो गैया औ कयथानिफ्रायहाय कयथासिम फोरोंगोन बेखौ मिथिनो लुबैदों

दे होनबालाय जागोन फोरोंनो हागोन उमफाय मा साबजेकखौ फोरोंनाय जागोन मारै मानि सोमोन्दोयैहाय

होनबा फोरोंनो हागोन दा जेबो उसुबिदा गैया

गामिनिफ्राइ क्लासा कयथानिफ्राय सितार्थ जागोन औ होनबा फोरोंनो हासिगोन दे